आमी दीस भर जें जेवण घेता तें जेवणांत सगळेंच आसपा जाय म्हणजें समतोल आहार म्हळ्यार कितें तर त्या प्रमाणांत कार्बोहायड्रेट्स प्रोटिन्स फेट्स विटामीन्स मीनरल्स तशेंच उदक हे सगळें योग्य प्रमाणांत आसपाक जाय म्हणजें जर आमी शीत जेवता जाआल्यार शीत जेवले किंवां चिकन खाता किंवां नुस्तें खाता चिकन आनी नुस्तेंच खालें म्हण हो समतोल आहार जायना तर समतोल आहारांत जशें चिकन आसता जशें नुस्तें आसा जशें तांतीं आसता ताचे बरोबरच आमकां पाले भाजी जाय सालाद जाय किंवां एकादी कोंब काडिल्ली मुगाची किंवां कसली भाजी जाय धंय थोडेंशें जाय ताचे बरोबर उदकय जाय तर हें खरें आमच्या आरोग्याक योग्य आसा आनी ताजे खातीर आमकां भाजी किंवां तांदूळ जें कितें आमकां मेळटा तें आमकां योग्य दर्जाचें मेळटा काय कितें हेंय बी आमी पळोवपा जाय म्हळ्यार आमी जे तांदूळ हाडटात तें तांदूळ बरें भशेन ताका कांयच लागपाक नजो किड मूंय लागपा नजो बरड लागपा नजो म्हणून ताका कितें तरी प्रिजर्वेटिव्हस मारिल्ले आसतात किंवां भाजयो भाजयो ज्यो आमी हाडटात भाजयांक किड लागूं नजो म्हणून इन्सेक्टीसायडस मारतात पोंदां ताका सारें घालतात तर अश्यो भाजी बी आमी अश्यो भाजयो आसता बाजारांत भोवतेक करून ताचे बरोबरच आमी नुस्तें हाडटात नुस्त्यांक सुद्दां फॉर्मोलीन घालतात अशें म्हणटात तर जें कितें आमी हाडटात चिकन सुद्दां आमी हाडटात त्या चिकनाक स्टिरॉयड्ज अशें दिवन तें चिकनाची ग्रॉथ वाड केल्ली आसता तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक गोश्टीक हो सद्द्यांक एक तरेचो भ्रश्टाचारच आसा आनीक एक तरेचे तें एडल्टरेशन आसा भेसळ आसा म्हण आमी तें खायना आसतना बी रावपाक शकना पूण जितले आमी घरांक पिकयतली म्हणजे भाजी आसा आमी किचन गार्डन करूंक शकतात आनी जर फ्लेटांत रावता जाल्यार आमी फ्लेटांत वाजांक आमच्या बाल्कनीचेर कोंथबिरिचो पालो किंवां वाळची भाजी किंवां मिरसांगेची झाडां टोमोटोची झाडां किंवां अशें कांय जाण तर घोसाळेची वाली तवशिणीची वाली हे सगळी पिकयता कांय जाण पोपायची ल्हान ल्हानशीं कलमां सुद्दां लायतात तर अशें तरेन आमी आमची घरगुती एक किचन गार्डन करून तातूंतली भाजी आमी वापरपाक शकता तांदूळ जे आमी भायले हाडटात तें तांदूळ शक्यतो आमकां उकडें तांदूळ मेळ्ळ्यार खूब बरें पूण तरी आसतना आमी दुसरें तांदूळ आमी जर हाडटात तें बरें भशेन धुवप योग्य बद्दतीन धुवप आनी वापरप हे खूब गरजेचे आसा आनी समतोल आहार जर आमचे भितर ना त्या त्या प्रमाणांत जर आमी कार्बोहायड्रेड्स फेट्स विटामीन्स मिनरल्स हे जर आमी वेवस्थीत घेतलां प्रोटिन्स खूब गरजेचे हे सगळें जाल्यार आमची वाड बरी जायना ल्हान भुरगीं ल्हानपणासावन ल्हान भुरग्यांक आमी घरां कडेन सगळें कडधान्य तांकां कोंब काडून म्हणजे बाजरी ज्वारी किंवां नाचणी हे सगळें कोंब काडून ताचे पीठ करप तातूंत सगळ्यो दाळी घालप आनी हे सगळें करून भुरग्यांक आमी भरोवपा जाय आनी रेडीमेड जे सेरेलेक किंवां फेरेक्स म्हण मेळटा तें न हाडटा आमी घरां कडेन हे करूंक शकतात आनी भुरग्यांक आनी तें खावोवपाक शकता ताचे बरोबरच भुरग्यांची हाडा बीन सुद्रुड जाता आनी भुरग्यांक एक बरो समतोल आहार मेळटा भुरग्यां खातीर आमी करपाक जाय ल्हानपणापसून भुरगें आसतना ही सगळी कड्डना आमी घरा कडेन करूंक शकतात आनीक आमी सुद्दां योग्य प्रकारान तो आहार घेवपा खातीर भुरगीं जशी जशी व्हड जातात तांकां भायली आमी पिज्जा किंवां बर्गर किंवां भायलें तांकां दुकांनांतलें कितें तरी खाणां चॉकलेटी केडबेरीज मेगी हे सगळें दिना आसतना जितले जाता तितले आमी घरगुती तांकां दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करपा जाय घरा कडेन केल्ली उसळीं कोंब आयल्ल्या मुगाची उसळीं खिचडी शिरो उपीट किंवां फोव सगळें आमी घरां करून आमी भुरग्यांक दिवपाक शकतात तेका लागून भुरगीं ल्हानपणासावन सुद्रुड जातली आनी तांकां घरच्या खाणांची गोडी लागतली मुख्य म्हळ्ळें जर जर खाणां करपाक बेजारली आळस केलो जाल्यार आमी तांकां भायली खाणां हाडून दिवची पडटात आनी भायली खाणां एकदां खावपाक लागली की भुरग्यांक मागीर ती चटक लागता भायली खाणां मागीर आमी भायर केल्ली कितें मंन्च्युरीयन बटाटवडा सामूसा जाता तितले भुरग्यांक आमी दिवपाक जायना तर आमी घरगुती खाणां दिवपा जाय आनी समतोल आहार धिवपा खातीर तशेंच आनी जाणट्यांक सुद्दां तो समतोल आहार घेवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय